बीस दू दू हजार बाइस दस पाँच दू हजार तेइस दस दू दू हजार तेइस नओ छओ दू हजार तेइस सतरह दस दू हजार तेइस